ہیلو ارے چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں کہیں جانے کا پروگرام بنا لو یا بنا لو میرے پاس تو پاسپورٹ کیا وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے تاریخ ختم وہ میعاد ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں باہر ہمیں باہر جانا ہے دل میرا باہر جانے کا کیا کرنا چاہیے پاسپورٹ ختم ہو رہا ہے اور باہر جانا ہے بتاؤ کس طرح کریں